जीअं त मां रोज़ु पंहिंजे पैसेंजर बस चार सौ ॿारहां मां रोज़ु पंहिंजे ऑफ़िस वेंदी आहियां जीअं बस में मां चढ़ंदी आहियां तीअं ड्राइवर जी सीट हिकु अलॻि तरीक़े सां ॾिनल वई आहे जंहिं में उन जा सभु इंस्ट्रूमेंट यानी की जीअं इहे हलाए सघंदो आहे तीअं मिलियल आहे जीअं ई थोरो अॻियां वञो त उन में न सीट खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां डिवाइड कयो अथऊं जीअं पहिरियूं ॿ सीट जेके अपाहिज माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ रखियल आहिनि पुठियां जूं ॿ जेकी सीट आहिनि उहा ज़ालुनि जे लाइ रखियल आहिनि उन खां पोइ हुन सीटुनि ते उन खां पोइ केरु बि वेही सघे थो ऐं हुतां जी जेकी दरियूं आहिनि न हुअ ॾाढियूं हवादार आहिनि ॿिन्ही पासे उहे दरियुनि मां असांखे हवा ईंदी आहे जीअं त इहे पैसेंजर बस में केॾी कंहिं वक़्तु ॾाढी गरमी थींदी आहे ॾाढी गर्दी हूंदी आहे त हिन दरियुनि मां असां थोरी हवा खाई सघंदा आहियूं ऐं बस में त स्टोरेज जी जॻहि ऐॾी न हूंदी आहे वध में वधि असां थोरो सामानु रखी सघंदा आहियूं ऐं इहा बस त डिज़ल ते हलन्दी आहे ऐं इहे बस में केॾी केॾी महिल झाका लॻंदा आहिनि जंहिंजे करे असांखे मथे हैंडल पिणु लॻलि हूंदा आहिनि